ہم اپنے فارغ وقت کو قرآن پڑھ کر گزارتے ہیں یا ہسٹری کی بکس پڑھ کر گزارتے ہیں یا موبائل چلا کر گزارتے ہیں ہم اپنے فارغ وقت کو بہت اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں